ہمارے علاقے میں ہمارے علاقے میں بڑے مذہب پہ جو عمل کیا جاتا ہے وہ اسلام ہے اور ہم لوگ بھی اسلام مذہب کو ہی مانتے ہیں میں ایک مسلمان ہوں اور ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا مسجد ہے جس میں بہت سارے بچے صبح میں قرآن پڑھتے ہیں وہاں پانچوں وقت کی نماز ہوتی ہے اس پہ عمل کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور ہم لوگ بھی اسلام مذہب کو ہی مانتے ہیں تو ہم لوگ اپنے گھر میں ہی ہمارے مذہب کے لوگ جو بھی ہے جو خواتین ہیں وہ گھر میں ہی اپنے مذہب پہ چلتی ہیں اسلام کو مانتی ہیں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں نمازیں ادا کرتی ہیں اور اپنے جینے کے جو طریقے ہیں اس پہ زندگی بسر کرتی ہیں اور ہمارے علاقے کے دوسرے حصوں میں بھی بہت سارے کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں کچھ کچھ جیسے کہ کچھ ہندو مذہب کے بھی لوگ رہتے ہیں تھوڑی دور پہ کچھ عیسائی مذہب کے بھی لوگ رہتے ہیں لیکن جو ہمارا بڑا مذہب معاشرہ ہے ہمارے ہمارے مذہب کے یہاں پہ لوگ جس علاقے میں میں رہتی ہوں اس علاقے میں زیادہ تر لوگ مسلم ہی ہیں تو یہاں پہ بہت ہی بڑا عمل کہہ لیجیے کہ وہ ہو رہا ہے مدرسے بھی ہیں اور مدرسے میں بچوں بچیاں بھی پڑھتی ہیں قرآن پاک حفظ کرتی ہیں اور سالانہ پروگرام بھی ہوتا ہے جس سے بچوں پہ بہت اثر ہوتا ہے اور اس سے اسلام مذہب میں انکریزمنٹ ہوتی رہتی ہیں اور ہم بھی اس میں کچھ شامل ہوتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہمارے مذہب کا بہت اچھے بہت بہترین پرچم لہرا رہا ہے اور اس پہ ہم لوگ دھیرے دھیرے عمل کر رہے ہیں ہمارے بزرگ جو اس گاؤں کے بزرگ ہیں اور ہمارے علاقے میں تو ایک بہت بڑا لائبریری بھی بنایا جا رہا ہے ہمارے گاؤں کے نوجوان اس پہ کام جہاں پہ مذہب کے بہت سارے روایت رہیں گے وہاں پہ بہت سارے کتابیں ہوں گی جو ہمارے بچے بچیاں پڑھ سکے جو باہر جا کے نہیں حاصل کر پاتے ہیں وہ ہوگا اور یہاں جو حصے میں جو بھی مذہب کے لوگ رہتے ہیں جو میں بتا رہی ہوں کہ کچھ ہندو مذہب کے رہتے ہیں کچھ عیسائی وہ لوگ بھی بہت اچھے اپنا اپنا جو بھی ان کا دھرم ہے وہ اپنا اپنا مانتے ہیں ہم لوگ کو ان سے کوئی یہ نہیں ہیں لیکن ہم لوگ جو ہے اپنے مذہب پہ عمل کرتے ہیں